मेरी पसंद दा जेह्का सीजन ऐ ओह् बरसांत दा ते अ'ऊं इसी पसंद इद गल्लै करना कि बरसांत दे सीजन च हर तरफ हरियाली होंदी अग्गें पिच्छे दिक्खने ई प्हाड़ें च मज़ा आई जंदा ते मेरे घर ई प्हाड़ें च न ते प्हाड़ें जाने मज़ा औंदा बंदा जाई सकदा घूमी सकदा अपनै मौसम बड़ा अच्छा होंदा धूड़ां धाड़ां पौंदियां धारें क्या नज़ारे होंदे न मज़ा आई जंदा नज़ारे दिक्खने ई ते जिस स्हाबा दा व्यू बनदा देहा देहा व्यू बिच्च फोटो लैते दे होन क्या मस्त अपने लैते होन व्यू दे लेते होन क्या नज़ारे आह्ला व्यू होंदा ते एह् जेह्का बड़ा अच्छा सीजन ऐ इत्त सीजन च जेह्का अपना सब्जियां सब्जियां बी बंदे साढ़ै प्हाड़े चार थ्होई जन्दिया फ्रूट थ्होई जंदा ते घूमना घामना दा मौका होंदा बंदा कुदै बी जाई सकदा प्हाड़ें अपने भिड्डां भूड्डा बी चारने अस प्हाड़ें जन्ने आं बरसांती दा बेल्लै भिड्डां लेई'र नज़ारे लैन्ने आं ते बाकी भिड्डां चारी दियां होन इस बैल्ले कुतै धारें तां भिड्डां बी शैल होन्दियां भिड्डू भुड्ड़ू शैल पाले दे होन तां पैसे थ्होई जन्दे फ्ही शैल ते कम्म काज करो मज़ा लैओ इत्त सीजनै च प्हाड़ें घूमो इ'न्ने अच्छे अच्छे प्हाड़ न साढ़ै जम्मू कश्मीर च मज़ा आई जन्दा पटनीटाप ऐ डुडू बसंतगढ़ ऐ मै आपूं बसंतगढ़ा रौह्ने आह्ला आं इत्थे ते मज़ा ई मज़ा ऐ बरसांती में सारे मेरी पसंद दा इ'यै सीजन ऐ ते बाकी लोकें गी पसंद पता नी केह् ऐ बड़ा अच्छा सीजन ऐ ठंडियां ठंडियां हवा न धूड़ां पेदियां होन नज़ारे धूड़ा च इक मज़ा होर ऐ बांसुरी बुसुरी बजाओ ते गाना लाओ ते नज़ारे लुट्टो धारें दे बाकी पार्टी सार्टी कोई दारू दुरु नी पीनी चाहिदी एह्दे हा दूर ही रौह्ना चाहिदा बाकी अपने गाना बजाना मज़े लैओ बड़ा अच्छा मौसम होंदा ऐ मेरे आस्ते ते बाकी दा मिगी नी पता धन्यबाद